हेल्ल' औ

खबर सबर माबोरै दं मोजां जोंहाथ' डिग्रीया जोबनोसैलै ओमफ्राय डिग्री जोबनानै मा खालामनो सानखो नोंहालाय आङो डिग्री जोबबा मास्टार डिग्री खालामनो नागिरदोंमोनलै एम ए औ बेवहाय खालामनोसै

औ औ औ

औ औ औ मोजां मोजां जायखिजाया औ औ औ औ औ औ औ औ अनलि बेहा थाथोंसै ना औ मोजां आङो औ औ औ जायखिजाया आङो नैबे डिग्रीया कमप्लिट जाग्रोथोंसै ओरैनो खालामनायाथ' मानसि हिसाबै थांना थांनांगौनि थाखाय माबा मोनसेथ' मावखाथारनांगोन नङा होनबा आरो नों मानसि हिसाबै जुदि नों जेबो खामानि मावनो हायाबा नोङो इसे डिग्री लानानै नोङो मा खामानियाव सोलिगोन नङा औ ओंखायनो मानसि हिसाबै जोनोम मोनबाय जेब्ला थेवबो माबा मोनसे मावलांथारनांगोन उपाय गैया औ औ औ नोङो साख्रि बाख्रि गभर्नमेन्टनिखौथ' नोङो मोननो थांखाला एसेबांमानि ओंखायनो

औ औ औ दे होनबा औ औ औ औ दे